पाँच बारह दो हज़ार सत्रह बाईस छ दो हज़ार उन्नीस दस दस दो हज़ार इक्यानवे दो सात उन्नीस सौ सड़सठ